ہاں جى بوليے ہاں سر كيا لينا ہے سر ہمارے پاس تو چكن ميں ويج ویج نان ويج دونوں مل جائے گا ہمارے پاس سر ويج ميں تقريباً ففٹى آپشنس ہيں پچاس آپشن ہيں اور نان ويج ميں بھى پچاس ساٹھ کے آپشن ہيں جى سر چلے گا نو پرابلم سر سر آپ كو نان ويج چاہيے كہ ويج ميں چاہيے ويج ميں تو سر ہمارے پاس ويج ميں سر پنير ہمارى اسپیشليٹى ہے ہم لوگ پنير سر بہت اچھا بناتے ہيں اس كے علاوہ سر ہمارے پاس كيا بولتے ہيں پنير ميں مكس ويج جو ہوتى ہے وہ بہت اچھى ہوتى ہے سر ہمارے وہاں پر اور ايک كولہا پورى آپ كو تيكھا پسند ہو سر تو ويج كولھا پورى ہوتى ہے وہ ايک اچھى ہے اور ايک اگر آپ كو تھوڑا سا مائلڈ ٹيسٹ كے ليے تھوڑا سا چيز وغيرہ چاہيے تو سر ہمارى ايک ريكمينڈيشن ہے كہ آپ ويج لاہورى ٹرائى كيجيے تو ڈویج لاہورى اور ویج پشاورى سر يہ دونوں ہيں جس ميں چيز وغيرہ ملتا ہے جى سر ہاں سر ہمارے پاس فيملى ڈائننگ بھى اويلبل ہے سر اور ٹیک اوے اگر آپ كو لے جانا ہے تو وہ بھى اويلبل ہے اس كے علاوہ سر ہم سويگى اور زوماٹی سے بھى

جى سر جى سر جى سر آپ كو میں کو میں كل مينو فارورڈ كر ديتا ہوں آپ سر آرڈر پليس كرسكتے ہو جى سر چلے گا اس كے علاوہ سر اور سر پينمٹ اگر آپ ہميں ہى آرڈر كرنا ہے تو سر آپ كو ہميں پے كرنا پڑے گا اس كے ڈیٹیلس سر آپ كو نہیں آپ كا ايڈريس دينا پڑے گا اور يہ ہمارے اسى نبمر پر آپ گوگل پے كر سكتے ہيں اور آپ كو اگر سويگى زوماٹو سے منگانا ہے تو سر آپ سويگى زوماٹو كى ويب سائٹ پہ پے كر سكتے ہو اور اگر آپ ڈائريكٹلى يہاں آ رہے ہو یہ پک اپ كرنے كے ليے سر آپ جبھى بھى آؤ گے جب آپ پیمنٹ چلے گا جيسا بھى رہا آپ ديكھ ليجیے اور مجھے آرڈر ديجيے اسى نمبر پر آرڈر بھى ہو جائے گا جى سر تھينک يو اور كچھ سر تھينک يو اوكے